جی ہیلو سر میں انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ جانکاری لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب گھر سے کام کرنا شروع کر رہا ہوں اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے مجھے ایک ایسا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے جو تیز رفتار اور قابل اعتماد ہو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں سر جی مجھے ایسا کنیکشن چاہیے جو مستحکم یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے چلے اور اس کی رفتار اتنی ہو کہ ویڈیو کالس اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ بغیر رکے ہو سکے جی جی سر میں آن لائن مختلف انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے پیکیج دیکھ رہا ہوں اور ان کی سروس کا تقابل کر رہا ہوں جی جی سر جی میں قیمت رفتار کشٹمر سروس اور انسٹالیشن کے عمل کو مد نظر رکھ رہا ہوں تاکہ بہترین فیصلہ کر سکوں جی سر جی چونکہ میں ویڈیو کانفرنس اور بڑے فائلوں کا تبادلہ کرتا ہوں اس لیے مجھے کم از کم سو ایم بی پی ایس یا اس سے زیادہ رفتار درکار ہے جی میں ان کمپنیوں کو ترجیح دوں گا جو مستقل رفتار بہتر سروس اور کم شکایت کے لیے جانی جاتی ہیں جی جی ہاں میں نے کچھ کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے پیکیج اور بینڈوڈت آپشنس کے بارے میں پوچھا ہے تاکہ گھر سے کام کرنے کے لیے سب سے بہتر کنیکشن حاصل کر سکوں